नमस्ते मैडम नमस्ते बोलिए हाँ रोका रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं मैडम हम जी मैडम कितना कितने लोग के लिए दस लोग के लिए आपको आलू की पूरी और सब्ज़ी चाहिए ठीक है तो मतलब आलू की बैंगन कइ सब्ज़ी रहे अच्छा मतलब ठीक है गर्म रहेगा ये बताइए तेल मसाला नमक मिर्च सब कैसा क्या रहेगा जी जी अच्छा जी मैडम मैडम देखिए हमारे यहाँ सब्ज़ियों में चार क्वालिटी की सब्ज़ी आती है साथ में तो आपको उसमें से सब्ज़ी कितनी क्वालिटी की चाहिए पहले आप बताइए तब ना पैसा बताएँगे हम बस ओनली आलू मटर बाक़ी पनीर आलू बैंगन और सब्ज़ी का मिक्स वेज सलाद चटनी ये सब नहीं चाहिए

और ठंडे में मतलब जैसे आइस क्रीम हो गया कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक हो गया यह सब बस रसगुल्ला चाहिए हाँ ठीक जी जी जी जी सॉरी मैडम बोल रहे हैं सब मतलब क्या बोलते हैं इसको आपका समझ लीजिए कितना पूरी रहेगी दस लोग की तीस पूरी कर लें तीस पूरी कर दें तीस पूरी कर दें बोल रहे हैं चालीस पूरी समझ लीजिए मैडम दो पूरी मतलब एक पूरी बीस रुपये के हिसाब से पड़ेगा एक पूरी बीस रुपये के हिसाब पड़ेगा जोड़ लीजिए उसी हिसाब से आठ सौ का होगा टोटल तो टोटल आठ सौ का होगा आठ सौ का सब्ज़ी पूरी सब ले कर देखिए मैडम एक ही रेस्टोरेंट है और यहाँ पर इतना कम वैसे होता नहीं है देखिए एक दम पूरा पूरा पूरा पूरा आपके कॉल के हिसाब से करेंगे हम लोग और मतलब जितना बोलेंगी उतना तीखा करेंगे जितना बोलेंगी उतना मसाला डालेंगे सब कुछ आपके हिसाब से होगा जी जी मैडम खाना एक दम गर्म रहेगा मेरा तो आपको मैडम कितने कब तक चाहिए किस दिन को चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ दो दिन पहले ऑर्डर लगता है हमारे यहाँ दो दिन पहले ही ऑर्डर लगता है कोई भी चीज़ का मैडम तो आज शाम को तो मैनेज करना पड़ेगा देखिए आज शाम को मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा क्योंकि आप हमारे यहाँ दो दिन पहले ऑर्डर लगता है किसी भी चीज़ का जी मैडम बोलिए अच्छा इसमें टोटल बारह सौ लगेगा आज शाम तक आपको भेज देंगे ठीक है ना अपना अड्रेस बताइए हेलो ठीक है मैडम भदोही में भदोही में भेज देंगे ठीक है मैडम ठीक है ठीक है भदोही में पहुँच जाएगा आपको साम को कितने बजे तक ठीक है मैडम आज शाम को ऑर्डर सब पहुँच जाएगा आपको ठीक है ठीक है ठीक है नमस्ते मैडम